हेलो सर नॉवेल्टी सिनेमा हॉल तव्हां जे हॉल में जेका नाइट फ़िल्म हली रही आहे उनखे ॾिसण लाइ मां ॾाढी बेसब्री आहियां छो त हिन फ़िल्म जे बारे में मूंखे सुठा फ़ीडबैक मिलिया आहिनि मां अॻवार ई टिकट बुक कराए छॾी आहे ऑनलाइन छह खां नवें वॻे वारी हाणे मां तव्हां खां पुछण थी चाहियां त मुंहिंजी टिकट बुक थी आहे या न बुकिंग महिल मूंखे सीट नंबर ज़ेड रो में चार खां छह सीटियूं ॾेखारे पयो महिरबानी करे मूंखे इंफ़ोम कॼो